थोआड़िया हट्टिया किश खाने ई नुआए दा ओह् शैल नी निकलेआ साढ़े घर रिश्तेदार आदे में उ'नें ई चैक्क कराया बिंद शैल नी निकलेआ हून अ'ऊं केह् करां केह् खलां इनें नेरे कोल कोई मेरी बेशती होई कोई समस्या नी ऐ और केह् हुन केह् देना इ'नें एह्दे कोला घरे दे फुल्के बनांदी अ'ऊं दाल फुल्के तां सुआद होने समान नी शैल निकलेआ